हैलो नमस्ते भाई कौन हां केह्ड़े डिपार्टमेंट दे बोल्लै दे ओ हां जी दस्सो केह् कम्म ऐ हां दित्तियां ही अच्छा अच्छा असें अग्गें गै मेरी गल्ल सुनो ना ते अग्गें गै दो डेटां ऐक्सटेंड कराई चुकी दियां हे बच्चे रिक्वेस्ट करै दे हे कि ऐक्सटेंड करो ऐक्सटेंड करो हून ते लास्ट डेट होई चुकी दी ऐ हून एह् पासीबल नी ऐ कि आसाइनमेंटां सबमिट होन अगर तुस बमार हे ते तुसें हां ते कुसै होर गी घरै कुसै होर गी भेजी उड़ना हा तुं'दी ते बैड रैस्ट ही ते फिर पुच्छी लैना हा कन्फर्म करी लैना हा

अच्छा अच्छा चलो ऐ पासिबल ते नी ऐ हून दिक्खो कोशिश करगे सर कन्नै गल्ल करनी पौनी ऐ पर मि नी लगदा सर मनङन अगर मनङन में तुसेंगी सनाई ओड़गी पर मुश्कल गै ऐ तोहें आपूं आना पौना हून ऐप्लीकेशन देनी पौनी ऐ बिन ऐप्लीकेशन दे नी एह् होन लगी सर ने इ'यां मनना नी ऐ तुसें मैडिकल जेह्ड़े बमार हे ओह् मैडिकल पर्चियां लेआनियां पैनियां न ओह् दस्सनियां पैनियां इ'यां अगर बिना प्रूफ दे उ'नें आक्खना बच्चे झूठ बी मारदे न अज्जकल इ'यां ब्हान्ना बी ढूंढदे न प्रूफ देना मैडिकल दा ओह् दस्सना पौना ऐ तुसें गी सारा रिकार्ड दस्सना पौना ऐ मेडीकल इशू जो बी ऐ हा हां कल तुसें हां हां ओह् तुसेंई आना पौना बाकी फारमैलटी जो बी होग सब किश लेई आएओ ठीक ऐ ठीक ऐ